हम किने एक भैँसी पालैत छियै आओर भैँसीके खाना खुअबैत छियै भुस्सा हरियरी और दाना ईसभ भूइज कऽ ओकरा खुअबै छियै ओकरा बच्चा होइ छै आओर किने तकरा बाद किने दूध दूहैत छियै दूध बेचि कऽ किने अपन गुजारा बसर करैत छियै आओर जहाँ ओकर जमा होइत छै ताहिठाम जा कऽ पशुकेँ हम जमा करैत छियै बकरिओ हम पालैत छियै आओर गाय पालैत छियै आओर ओकरा चारा किनै दैत छियै घास आओर भुस्सा आओर किनै दाना चोकर हरा घास दैत छियै आओर ओकरा किने चारा दैत छियै ओ किने परिवारी बढ़बैत छै फेर ओ दूध दैत छै ओहि दूधसँ हम गुजारा करैत छियै गुजारा कयलाके बाद अपना किने रहैत छियै एहिठमा रहलाके बाद किने जहाँ ओकरा जमा होइत छै ओहिठमा व्यापारीमे जा कऽ हम पशुकेँ जमा करैत छियै आओर गुजारा अपना सही ढङ्गसँ हम चला रहल छी चलबैत छियै हमरा पासमे एक जोड़ा भैँसी अइ आओर एक जोड़ा गाय अइ आओर बकरी अइ पशुसभके पालि पालि कऽ हमसभ अपना गुजारा करैत छियै आओर भैँसीके किने चोकर दै छियै भुस्सा दैत छियै पानि दैत छियै भात दैत छियै रोटी दैत छियै आओर सब्जियो जे रहैत छै घरके बचल खुचल बसिया ओसभ लऽ कऽ पशुके आत्माकेँ हम जुड़ा दैत छियै जतबे हम अपना बच्चाकेँ भेल्यु दैत छियै मोजरा दैत छियै ओतबे हम पशुओके मोजरा दऽ कऽ आओर परिवारमे ओकरा हम रखैत छियै आओर ओकरा हम गुजारा करवबैत छियै ओहिसँ गुजारा करेलाके बाद हम ककरो कोनो पशुकेँ पालि कऽ रखैत छी ओहिसँ हमर गुजारा होइए हम पशुके गुजारा करबैत छियै पालि दैत पालै छियै ओ पशु हमरो गुजारा करा रहल अइ पशुके पासमे रहलासँ बहुत आनन्द अबैत रहैत छै किनै पशु पालला सँ अपना घर परिवारमे आनन्द आयल आओर दूध बेच लेलहुँ दूधके चाह बनेलहुँ चाय बना कऽ अपनो पीलहुँ आओर जे आयल ओकरो पिएललहुँ गुजारा सही ढङ्गसँ पशु पालि कऽ हम सभ करैत छियै आओर रहैत छियै पशुके बेचि कऽ हमरा पासमे बकरियो हम रखने छियै आओर बकरियोके पालैत छियै बकरियोके दूध दूहैत छियै ओ बेचि कऽ किने हमसभ गुजारा करैत छियै हमरा पासमे तीन रङ्गके जानवर किने हम पालि कऽ अपन हम समय पास करैत छी एहिठिमा आ कयलाके बाद किने अपना पशुके साथ टाइम पास कयलहुँ आओर किने ओकरा किछु चरोके जोगार कयलहुँ किछु बाध बोनमे चरियोके चलि आयल बाध बोनमे पक्का खेत छै जेना ओहि सभमे चरि तरि कऽ आयल अपन रहल पानि पीलक दाना खेलक तकरा बाद किने अपन रहल आ रहलाके बाद फेर ओकरा घरमे कयलहुँ घरमे कयलहुँ कयलाके बाद किने फेरो ओकरा बाहर करय पड़ैत छै भैँसीकेँ तऽ गर्मी महीनामे तीन बेरके धोअय पड़ैत छै भैँसीमे बहुत मेहनति पड़ैत छै उएह सभसँ भारी जानवरमे महीँसे होइत छै कि महीँसमे बड़ी परिश्रम अबैत छै आओर बड़ी परिश्रमसँ रहय राखय पड़ैत छै ओकरा गर्मीमे किने धोअय पड़ैत छै एक बेर भिनसरमे एक बेर दोपहरियामे एक बेर साँझमे ओकरा तीन टाइम पानि देखाबय पड़ैत छै ओकरा तीन टाइम खाना देबय पड़ैत छै भैँसीके तकरा बाद देलाके बाद किने ओकरा फेर दूध दूहैत छियै दूध दूहि लेलहुँ फेर किने ओकरा चारा देबय पड़ैत छै ओकरा पासमे रहि कऽ टाइम पास करय पड़ैत छै टाइम पास कयलाके बाद फेर ओकरा साथ ओतेक प्रक्रिया ओतेक दाना ओतेक भुस्सा ओतेक चारा फेर देबैहे पड़ैत छै फेर ओतेक करहे पड़ैत छै गायके दू बेर पानि देबय पड़ैत छै दू बेर पानि देलाके बाद एक बेर साँझमे पानि दैत छियै एक बेर भिनसरमे दैत छियै लेकिन गायके धोअय नहि पड़ैत छै हमसभ देशी गाय रखैत छियै देशी गाय मानल गेलैए बहुत पवित्र बहुत नीक ओहिके लऽ कऽ हम सभ देशीए गाय रखैत छियै देशीए गायके दूध दूहलहुँ घी बनेलहुँ घी बना कऽ बेचलहुँ अपना परिवार देखलहुँ गुजारा करा कऽ रहलहुँ तकरा बाद किने फेर बकरिओके दू बेर पानि देखाबय पड़ैत छै ओकरो घासके हरियरीके चारा देबय पड़ैत छै जिलेबी पत्ता लेलहुँ फेर ओकरा खुएलहुँ फेर ओकरा कयलाके बाद किने फेर ओकरा पानि देखाबय पड़ैत छै फेर ओकरा दाना देबय पड़ैत छै दाना देलाके बाद किने हमसभ ओकरा किने रहलहुँ साथमे बड्ड नीक लगैत रहैत छै पशुके साथमे रहला परमे हमसभ पशुसँ बहुत प्रेम करैत छियै किनै हमरा